हेलौ ओइ सुखे माबोरै दंब्रा मोजां आमफ्राय बरथ'मान दा गायनाय फुनाया माबोरै सोलिनानै दं अह जोंनि जोंनि जोंबो गैयाब्रा नै दाखालि सानदुं दुंबाय थाबाय दासो अखा हादला बायनानै नै ओंखारनोनो हाया माय गा माय गायनाया बोरै जाबावनांगौ जाखो देग्लाइ दै बानासो जागोन नामा आमफ्राय खोथियाफोर खोथियाफोर फोबाय नामा अह जोंना फोनो मोनबावआखैलै साला खि जानाय अखाया हायाखैमोनना हाबाब मोजां जाबायलै नोंसिनानो गैया फोनो मोनाखै नै दा अखा हानानै बानासो जाला बायलायबायना जारलालो बेजाराबो गैया देग्लाइ दैबानानि थाखायनो मावनो मोनाखै दाबो नो बेनथ'लै जिंगासो सिबाय आं देग्लाइ बोरै संसार जाबावनांगौ जाखो आमफ्राय गथ' गथाइ साबेसे जाखोमोनलाय

हाब हागबायलै नोहानो आहा गैया देग्लाय सासे लानो सानबावदोंमोन जागोन ना जायाथाय गायनाय फुनायाबो गैया नै खमथार र' देग्लायनि मायखौ नायबावनां दे होनबा बिदिनो जाबायदे ओह मोजाङानो दे उनाव खबर लाफिनलायसै दे औ दे